बचपनमे हमसब खेलैत रहली हँ सखी सहेली साथे सहेली सबके साथे बोला लैत रहली हँ आओर खेलैत रहली हँ तीती या गोटी गोटी या लूडो गोटी खेलैत रहली हँ आओरर पढ़े लागी जाइ पढ़ैके टाइममे पढ़े जाइत रहली हँ जाइत रहली फेर चलि आबैत रहली हँ छुट्टी हो गेलै तऽ फेर आबैत रहली हँ आओर कॉलेज जाइत रहली हँ उधरसँ जब पार्क उरक सब घुमघामके आबैत रहली हँ आओर आओर कुछो खा पीके आबैत रहली हँ कि नहि लगे कि दोसर गोटाके साथे हती अपना परिवारके साथे हती कि घर घरोमे भी सब खुशहाली रहे आओर सर सब भी बहुत अच्छा लगै छै सर सब भी कहैत रहलै हँ से बच्चा पढ़ ले तऽ विद्वान बनबे पढ़ि लिखि लेबे तऽ खुशहाली रहबे मम्मी पापा भी तोहर खुशी रहतौ आओर गाँव गाँव टोला भी सब कहतौ कि हँ अच्छासँ बच्चा ई पढ़ता है बेटी अच्छा से पढ़ै छै आओर अच्छासँ रहै छै पढ़ाइ पढ़ाइके सिवा सब कुछ करैत रहली हँ सब कुछ गोटी तीती उति सब सब खेलाइत रहली हँ कैरमबोर्ड उरमबोर्ड सब खेलैत रहली हँ कि भाइये बहिन भाइये बहिनके साथे घरे आबैत रही तऽ खेलाइत रहली हँ मम्मी पापाके साथे कभी कभी खेलैत रहली हँ बच्चामे सेयान भेलाके बाद भी खेलै छी कैरमबोर्ड उरमबोर्ड सब सब खेल लै छी आओर सखी सहेली सब आबै छै ओकरो सबके साथे किछु खेल लै छी किछु पहिलका दिन सब याद पड़ै छै तऽ सब एक साथ बतिआइ छी फेर हमसब कैसे खेलैत रहली हँ पहिले सब जाइत रहली हँ कइ मन्दिर उन्दिर सब जाइत रहली हँ आओर पढ़ाइ लिखाइ सब करिके कोचिंग उचिंग सब जाइते रहली हँ सब गोटा साथे